असां हिकु नंढे ॻोठ जूनागढ़ में रहंदा आहियूं असांजे असांजे ॻोठ में नंढा दवाख़ाना आहिनि ऐं उते नंढा डॉक्टर बि आहिनि ऐं हुन इहा लाइ असां दवाख़ाने ऐं मां दवा वठी ईंदा आहियूं पर कदाच कॾहिं असांखे वॾी बीमारी ही थींदी आहे त हुनजे लाइ असांखे इहो ॿाहिरि वञिणो पवंदो आहे ऐं ऐं असां हुनजे लाइ एंबुलंस जी ज़रूरु वॾा बुज़ुर्ग हूंदा आहिनि त असांखे हुनजे लाइ एंबुलस जी ज़रूरु पवंदी आहे ऐं ऐं एंबुलस एंबुलस हलाइण एंबुलस एंबुलस असांजे या ॻोठ जा रस्ता तमामु नंढिणा आहिनि ऐं खॾा खुबा आहिनि ऐं रस्तनि ते केतिरियूं गायूं वेठियूं हूंदियूं आहिनि ऐं रस्तनि ते कचिरा बि हूंदा आहिनि हिनजे करे एंबुलस वारनि खे तमामु जाम तकलीफ़ पवंदी आहे ऐं हुनजे लाइ असांखे जाम तकलीफ़ थींदी आहे ऐं असां तव्हांखे इहा दवाख़ाने पहुचण में देरि थी वेंदी आहे ऐं असां खे ॾाढी दिक़त थींदी आहे ऐं असां इलाजु इलाजु देरि सां थी सघंदो आहे ऐं असां खे थोरी तकलीफ़ थींदी आहे एंबुलंस वारा हलाइण में ॾाढा वीचारा हा तकलीफ़ में अची वेंदा आहिनि ऐं ऐं ऐं इलाज में असांखे देरि थी वेंदी आहे